जी हाँ मुझे लगता है बच्चों को ईस्कूल से ही कर्ज और रिटन के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर उन्हें शुरुआती उम्र से ही ये पता रहेगा कि कर्ज और निवेश तथा रिटर्न क्या कहलता है तो उनके लिए आगे की जो जिंदगी रहगी उसमें कर्ज लेना रिटर्न भरना और साथ ही साथ कहाँ पे कहाँ पे निवेश करना चाहिए कहाँ नहीं ये काफ़ी असान हो जाएगा इसी के साथ अगर हम उनके पाठ्यक्रम में ये एक जोड़ दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा अगर एक पार्ट उनके पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है कर्ज और रिटर्न के बारे में जिसमे केवल कर्ज और रिटर्न के बारे में ही बताया जाए तो उनको एक अच्छा मजबूत मजबूती भरा फाउंडेशन तैयार होगा जिससे कि वे आगे चल कर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ अच्छा जगह अच्छी तरह से वे बिजनेस तथा अपना काम कर सकेंगे